हैलो होटल ग्लोरियस सुञातव मां तव्हांजो ग्राहक राज थो ॻाल्हायां पियो यादि अथव हर आरतवार ते मां तव्हांजे हिते ई ईंदो आहियां अड़े ॿुधो न अॼु मुंहिंजे घरु मुंहिंजा दोस्त आयलु आहिनि हो घरु मम्मी बि कोन्हे इन करे अॼु मूंखे रोटी घुराइणी आहे तव्हांजो अॼु मां मैन्यू ॾिठो हुओ हुन में मुंहिंजा दोस्त ईअं चवनि था की दाल फ्राए जीरा राइस हो हिकु दोस्त चए थो हुन खे अॼु चाइनीज़ खाइणो आहे त हुन लाइ चाइनीज़ ऐं ॿियो दोस्तु जेको आहे हुन खे पिज़्ज़ा खाइणो आहे त पिज़्ज़ा थोरो स्पाइसी रखिजो ऐं ॿी हिकु शइ चोथों दोस्तु मुंहिंजो चए थो हुन खे अॼु फ्रैंच रोटी खाइणी आहे त हुन लाइ थोरी सी हलिकी सी स्पाइसी रखिजो ॿियो त डैज़ट में असांखे खपे गुलाब जामून ऐं ॾह खनि रसगुल्ला मोकिले छॾिजो ऐं थोरी ॿ थंब्स अप जी कोल्ड ड्रिंक मोकिले छॾिजो ऐं हिकु दोस्त लाइ आइस्क्रीम खपे त उन खे आइस्क्रीम खाइणी आहे त उन लाइ आइस्क्रीम मोकिलिजो ओ थोरी स्पाइसी रखिजो रोटी ऐं तेलु मसाल्हा सभिनि में घटि विझिजो ओ मूंखे स्पेशल डिस्काउंट ॾींदो मां तव्हांजे हिते ईंदो आहियां